हांवें म्हज्या भुरग्या खातीर डायपर ओर्डर केल्ली डायपराची किम्मत ऑन्लाइन म्हाका अकरा रुपया एक डायपर पडलो तोच हांगासर तर फर्मासीन घेयत जाल्यार म्हाका अठरा रुपया एक डायपर पडटालो म्हणजे ऑनलाइन तर घेयत जाल्यार म्हाका सात रुपया एक डायपर कमी पडलो